औ औ औ सोर बुंदोंमोन आतसा औ औ औ होम आतसा ओरैनोथ' जोंनावथ' खोब बिजनेस अपरसुनितिसथ' क'क्राझाराव गोबांआनो दङ जेरै नोङो जुदि फिसानिफ्राय स्टार्टिं खालामनोबा जोङो आसार बानायनो हायो मानो होनबा जोंनि जायगायाव अमायाबो एभेलेबल दङ बैग्रियाबो एभेलेबल दङ जलफि फिथाइफ्राबो एभेलेबल दङ आनारसबो एभेलेबल थाइजौबो एभेलेबल माने सब बे बेसातफ्रानो माने गोथां र' मेतेरियेलानो जोंनाव एभेलेबल दङ दा जुदि फिसानिफ्राय स्टार्टिं खालामनोबा नोंथाङा पिकलनिफ्राय स्टार्टिं खालामनो हागोन आरो आरो जोंनाव मार्केटाबो ओरैबादि गेदेर जानानै दङ दा क'क्राझाराव जुदि नों मोनसे पिकल मेनुफेकसारिं खालामोबा ओ बेखौ नोङो पुरा इन्डियायावनो नों साप्लाइ हरनो हायो आरो आजिखालिथ' अनलाइन मार्केटिं सिस्टेमबो दङ बाहायबो नोङो बेखौबो प्लेटफर्म बाहायनो हायो आरो नोंथाङा जुदि ओ इसे गिदिरसिनखौ सानदोंबा जेनेबा ओ खोथादो खोथा नोंथाङा बेसेबांथो बाजेतनि खालामनो सानदों स्टार्ट आपखौ होमबा औ औ औ ओ हो बेखौ नोंथांआ जुदि क'क्राझारनिखाबा क'क्राझारावनो नोङो गावनि न'आवनो थानानै जास्ट बेखौ किन्तु जोंना फुद सेफटि रेगुलेटर थायोथ बे लेबार डिपार्टमेन्ताव जुदि नोङो लेबार सानै साथाम बाहायदोंबा बेखौ लेबार डिपार्टमेन्तनिफ्राय नोङो मोनसे फर्म मोनो फर्म फिलाप खालामनानै नोङो बेखौ ओ खालामनो हायो स्टार्ट आपखौ खालामनो हायो आरो बाहाय जेबो बस्तुबो नाङा आरो नोङो थाखा फैसा खमजोंनो स्टार्ट खालामनो हायो आरो बे बिजनेसखौ आरो बेनि थाखाय नों खुनु दखानबो भारा लालायलायनाङा नों ननिफ्रायनो फाननो हायो आरो नोङो अनलाइन जेनेबा ओम मा होनोमोनलाय जेनेबा बे फ्लिपकार्ट टिपकार्ट बेफोरखौबो नों बाहायनो हायो आरो आरो नों बासफोरजोंबो साप्लाइ हरनो हायो बेफोरबादि आरो दाथ' कक्राझाराव मोनसे बस्तु फैगासिनो जोंना मासरुम कालटिभेसनाबो बहुत जाखांफुना दं दा औ औ तारमाने बेनि थाखायथ' जेबो जायगा नाङा दा मोसौ गलियावबो बानायनो हायो नोंनि पायखाना सेरावबो बानायनो हायो न उसुंआवबो बानायनो हायो बांद्राय जायगाबो नाङा फैसाबो नाङा ट्रेनिंल नांगौ आरो बेनि थाखाय दा आरो बहुतता दंबावो ओ नों जेनेबा क'क्राझाराव आरो अपुरसुनिटिसा बहुत गोबांआनो दं क'क्राझाराव दा बिजनेसनि थाखाय आरो मानो होनबा दा स्तिल डेभेलपिं सिति होनना बुङो जों बेखौ मार्केटाबो बिरात गुवार अपरसुनितिसाबो बहुत दङ ओ दा ओंखायनो बे मासरुम आरो नैबे जेनेबा कटेज इन्डास्ट्रियाव गोलैयोथ बिसोर ओ न' सिंआवनो मावनाय जाहैबाय नालाय बे इन्डास्ट्रि टाइपानो जाहैबायनालाय फुद प्रसेसिंबो जाहैबाय बेयो दा बेफोरनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हागोन नोंथाङा आरो जुदि बेफोरखौ जुदि माबायोबा ओ बांद्राय मोजां मोनाखैबा मुलाम्फा जायाबादि मोनदोंबा ओ नोंथाङा नैबे माबायावबो खालामनो हायो नोङो ओ पिसिकालसार होनना बुङो आजिखालि फिसा फिसा जायगायावनो नाखौ फिसिनानै बिनिफ्राय बिदै गहोयो बिदै गहोनानै बेखौ साप्लाइ होनो हायो आरो माने औ फिसारि फिसिकालसार होनना बुङो बेखौ जायगाबो एफाग्राब नाङा बेखौ दा जोंनि जायगायावथ दैया एभेलेबल नङा होनबा औ दा बे दै एभेलेबलखौ बाहायनो हायो आरो जोंनि एडभान्तेजाव बाहायनो हायो ना फिसिनानै आरो फिसा फिसा जायगायावनो एफा जायगाबो नाङा बे बस्तुखौ बेखौबो नोंथाङा इसे साननो हागोन औ जागोनदे जागोनदे गोजोनथोंसै